जेह्ड़ी प्रधानमंत्री पोषण अभियान स्कीम ऐ ओह् जेह्ड़ी ऐ साढ़े भारत च अट्ठ मार्च दौ ज्हार ठारां च लांच होई ही ते अट्ठ मार्च दौ ज्हार ठारां इस गल्ल दा बी बड़ा महत्व रखदा कि उस दिन इंटरनेशनल वूमन डे बी होंदा जेह्ड़ा अट्ठ मार्च गी हर साल मनाया जंदा तां अट्ठ मार्च दौ ज्हार ठारां गी एह् स्कीम लांच होई ही तां उस स्कीम दा उद्देश्य जेह्ड़ा हा ओह् हा की जिन्ना बी न्यूट्रेशन लेवल ऐ उसी घट्ट करना एह्दा उद्देश्य हा ते जेह्ड़ा दी खामियां ऐ ना ओह् पूरियां करना बी उद्देश्य हा कन्नै जेह्ड़े एडोलसेंस चिल्ड्रन बच्चे होंदे ओह् जियां जारां साल कोला चौदां साल तगर कन्नै जेह्ड़ियां गर्भवति महिलायें होंदियां तां इलेक्टिंग मदर होंदियां जेह्ड़ियां उंदी न्शयूट्रीशनल न्यूट्रशन ही ठीक करने बास्तै एह्ड़ी स्कीम लांच होई ही इस स्कीम दे होर बी बड़े सारे उद्देश्य न जियां एनिमिया होई गेआ खून दी कमी होई ते लो बर्थ रेट जेह्ड़ा ऐ जियां कि जिसलै कोई बच्चा पैदा होंदा तां ओह्दा भार जेह्ड़ा ऐ बड़ा घट्ट होंदा ते उस बजह कन्नै एह् होंदा कि जेह्ड़ी गर्भवति महिला होंदी ओह् महिला होंदी ते जेह्ड़ा प्रेगैनेंसी पीरियड होंदा ओह्दे बिच कुन ओह्दा खान जेह्ड़ा ऐ ओह् इन्ना जादा न्यूट्रिशियन्स निं होंदा ऐ इन्ना जादा अच्छा निं होंदा ऐ जेह्दी बजह कन्नै सेह्तमंद बच्चा पैदा निं होंदा बस साढ़ी सरकार दे इयै किश उद्देश्य हे जेह्दी बजह कन्नै पौषण अभियान स्कीम जेह्ड़ी ही ओह् लांच कीती ही तां फिर केह् कीता हा गौरमेंट नै एनएच ऐमवे थ्रू जेह्ड़ा ऐ एह् स्कीम ही पाया ऐ जेह्दी बजह कन्नै इन्ने नेशनल हेल्थ मिशन गी स्कीम च पाया ते उन्ने केह् कीता ऐ च टारगेट रक्खे कि असें हर साल दौ परसैंट जेह्ड़ा ऐ ओह् स्टंटिंग रिव्यूज़ करने जेह्ड़ा दुबला पतला बच्चा होंदा ओह् रिव्यूज़ करना फिर बी आंगनबाड़ियें च उंदी न्यूट्रिशियन अच्छा कीता जाये फिर दौ परसैंट जेह्ड़े अंडर न्यूट्रिशियन बच्चे हे उंदे आस्तै एह् लाभकारी होनी चाहिदी फिर जेह्ड़ी खून दी कमी होऐ ते तीन परसैंट असें घट्ट करना की एह्दा फिर जेह्ड़े बच्चे पैदा होंदे जेह्ड़े दुबले पतले होंदे घट्ट भार दे होंदे दौ परसैंट एनुअली असें सालै दा एह् घट्ट करना एह् जे किश टारगेट हे जेह्ड़े किश उद्देश्य हे जेह्ड़े इस स्कीम दे अंदर आये न ते ते इस्सै स्कीम दा इक्क थीम ही थीम तुस आक्खी सकदे जियां टैगलाईन होंदी ऐ ओह् ही के सुपोषित भारत सक्षम भारत सक्षत भारत एह् इंदी स्कीम दी थीम ही दौ ज्हार त्रेई च पोषण अभियान होर एह्दे बारै च में आक्खना चाह्नीं आं के अच्छा पोषण स्कीम चलो जी ग्रांऽ तगर दित्ती दी ऐ पर सरकार जेह्ड़ी ऐ उसी स्कीम च कियां ट्रैक कियां नज़र रक्खदी ऐ कि वाकई जेह्ड़ियां सूह्लतां न एह् क्या लोकें गी पुज्जा करदियां न ते उनें केह् कीते दा कि इक्क मोबाईल च इक्क एप्लीकेशन बनाई दी ऐ जेह्ड़ी मिनीस्ट्री ऑफ वूमन एंड चाईल्ड डेवेल्पमेंट दे अंडर आंदी ऐ थ्रो नेशनल ई गर्वनेंस डिवीजन दे द्वारा ते एह् मोबाईल ऐप दे थ्रू ट्रैक रखदे न मतलब कि ऑनलाईन सबकुछ ट्रैक करदे न की आं इस स्कीम दा बड़ा फायदा थ्होआ दा की नेईं थ्होआ दा ते ओह्दी बजह कन्नै केह् होंदा की ओह् दिक्खदे कि की म्हीनै म्हीनै दिक्खदे न कि अगर बच्चे गी आंगनबाड़ी नेईं लैआ दे तुस जेह्ड़ा बच्चें गी म्हीनै म्हीनै दिक्खदे की बच्चें दी ग्रोथ होआ करदी ऐ उंदा वेट बधा करदा ऐ जियां गर्भवति महिलायें न दिक्खो उंदा होना जेह्ड़े अंडरवेट बच्चे न उंदे वेट टेस्ट होने न ते बाकी डाईट प्लान दे तैह्त उनें ई चीज़ां थ्होआ करदियां न जां नेईं थ्होआ करदियां न बड़ी अच्छी स्कीम एह् गौरमेंट नै चलाई ऐ ताकी जेह्ड़े बी साढ़े इत्थुआं दे बच्चे न गर्भवति महिलायें न तां जेह्ड़े बड़े गै दुबले पतले बच्चे न उंदे उनें ई अच्छी डाईट दी जाह्गी ते तां गै उनें बमारियें कोला दूर रेही सक्कन एह् बड़ा जरूरी ऐ की के आने आह्ले टैम च इयै भविष्य जेह्ड़े आने आह्ले हैन न उनें गै आने आह्ले भारत गी अग्गें लेइयै जाना ऐ बमारियें कोला मुक्त ई भारत चंगा लगदा ते जियां औरतां न ते जिसलै ओह् गर्भवति होंदियां न तां उसलै अग्गें आने दे बड़े चांस होंदे न